जेरै जों मोसौ फियो हावला मोसौबो फियो हावला मोसौजो जों आबाद मावो आरो गाइबो फियो गाइ मोसौखौ फिनानै जों फिसा जायो आरो गाइखेर मोनो बे गाइखेरखोनो जों लोङो आरो लोंनानै बारा जायोबा फानहरो बिदियैनो जों नांगौबायदि खामानियाव बाहायो

दाउ फियो दाउखौबो जों जायोबो जानानै फानोबो आरो बोरमा फियो बोरमाखोबो जों फिसा जोहोयो आरो फिसा जानाय फिसा जाबाथाइ फिसाखौ जों देरोब्ला फानोबो आरो जों अमा फियो अमाखोबो फिसाबो जाहोयो फिसा जायोबा फिसाखौबो फानो

जिं बिदिनो फैसा थाखा नांगौब्लाबो जों बे बोरमा दाउ अमाखो फान्नानै जों फैसा थाकाखौ जेरै गायनाय फुनायाव नांगौ समाव बाहायो बिदियैनो जों नि न'खरखौ जों बिदियैनो सालाइलाङो